हरि अॼु जे ज़माने में टेक्नोलॉजी असांजे जीअण लाइ हिकु महत्वपूर्ण हिसो ठही वियो आहे कंप्यूटर जी नॉलेज हर ॿार खे हर स्टूडेंट खे हुजणु खपे टेक्नोलॉजीअ जे विकास में जेको कंप्यूटर आहे ॾाढो यूज़ अचे थो एजुकेशन में बिज़निस में हेल्थ में इंटरनेट में इन लाइ हर स्कूल में कंप्यूटर जी शिक्षा जो हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे घणा सारा स्कूल अॼु कल्ह इहे सब्जेक्ट रखनि था जीअं कंप्यूटर साइंस इंफ़ोर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजीटल लेटर्सरी इन सब्जेक्टनि जे ज़रिए असांजा जेके ॿार आहिनि कंप्यूटर जी बेसिक सम्झी सघनि था जीअं कि टाइपिंग स्किल थियनि ॿियो वरी एम एस ऑफ़िस थियो इंटरनेट ब्राउज़िंग कीअं कबी आहे ॿार सिखनि था अॼु कल्ह कोडिंग बि स्कूल लेवल ते सिखाई वञे थी जीअं कि स्क्रेच पाइप अथनि जावा प्रोग्राम आहिनि लेवल इन्हनि जे अलावा घणई एडवांस कोर्स बि आहिनि जेके हाईस्कूल लेवल ते थींदा आहिनि जीअं कि वेब डवलपमेंट ऐप डवलपमेंट ऑफ़िशिअल इंटेलीजेंस साइबर सिक्योरटी ऐं ही कोर्स छात्रनि ॿारनि खे सुठी तरह पढ़ायण में महत्वपूर्ण थियन था इन में ॿारन जो जेको आहे फ़्यूचर सुठो ठहे थो अॼु असां ॾिसूं था त स्कूल ऐं कंप्यूटर जे ज़रिए जाम पढ़ाई कराइनि था ऑनलाइन प्लेटफ़ॉम ज़रूरी आहे ई बुक्स ॾाढी ज़रूरी आहिनि ही सभु असांजे ॿारनि लाइ घणई लेवल ते सुठियूं आहिनि ऐं ॿारनि खे पढ़ाई वञनि थियूं जेके अञा नथा ॿार पढ़ी सघनि स्कूल में उहे ॿाहिरि था पढ़नि था कोर्स